جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر خود ہی ہر جگہ ڈاکٹر ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے دیکھ بھال کر سکیں مطلب اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا ذکر ہم اپنے ڈاکٹرز سے کریں ہمارا خود کا ایک پرنسل ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمیں ڈاکٹرس کو بدلنا نہیں چاہیے اگر ہم ایک کے پاس جاتے ہیں تو ہر بار دوائی لینے کے لیے اسی کے پاس جائیں کیونکہ اس کے اس کو ہمارے بارے میں زیادہ نالج ہو جاتی ہے اکثر ہم ڈاکٹرس کو بدل دیتے ہیں کہ دوسرا یہ نہیں تو تیسرا یا اگر کسی ہاسپٹل جاتے ہیں تو اگر ہم ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں تو ہم اپنے اپائنٹمنٹ سیم ڈاکٹر سے لیں جس سے ہم اکثر لیا کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس ڈاکٹر کو ہماری نالج بہت زیادہ ہو جائے گی ہمارے بارے میں اسے بہتر طریقے سے پتا ہوگا اگر ہم بدلیں گے ڈاکٹر سے ہمیں ہی نقصان ہوگا اور ہمارے یہاں جگہ بہ جگہ ڈاکٹرس ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے اندرونی شریر کی کوئی بھی خرابی کو بتا کر اور اس سے رائے لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو کس طریقے سے ٹھیک رکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر سے بہتر صحت کے بارے میں اور کوئی بتا نہیں سکتا تو اور ہمارے یہاں پر ہمارے ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ اچھے سے اچھے اسپتال ہونے چاہیے ڈاکٹر کی دکانیں ہونی چاہیے کلینک ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنی صحت کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں اور وہ ہمیں اس چیز کے لیے بار بار بار بار بتائیں اور ہم اس چیز کو فالو کریں جس سے ہم اپنے صحت کو ٹھیک رکھ سکیں